جی بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب نوجوان حصہ لیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں جو سہولیات میسر کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ سہولیات میسر کی جاتی ہیں ان کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ آج جب ہم جب ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے تو کھیل کا میدان جو ہے وہ بھرا رہتا تھا لوگ کھیلتے تھے اور ان کے جگہ تماش بین بھی ہوتے تھے جو بیٹھ کر کے دیکھا کرتے تھے لیکن یہ چیزیں دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ چیزیں ان کو پرووائڈ میسر کروا سکتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے تو اس کی وجہ سے لوگ نوجوان کھیل کود میں آگے نہیں آ رہے ہیں حالانکہ انہیں اس چیز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اگر وہ اگر میچ میں اگر وہ ہار بھی جا رہے ہوں تو ان کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی ہمت کو بڑھانی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کوئی بات نہیں آج نہیں تو کیا ہوا اور ان کو ان اس شعر کے ساتھ جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ چیزیں فراہم کرنی چاہیے